देखिए खेलों का उपयोग क्या होता है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बनाने के लिए भी किया जा सकता है जैसे कि अगर मैं आप देखें तो कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो वो उस क्रिकेट को इस तरीके से खेलता है कि उसका खुद का मनोबल बढे आत्मविश्वास बढ़े और उसको जीतने की कोशिश करने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है उससे वो ये जान ये करना चाहता है कि अपना खुद का आत्मसम्मान बढ़ता हो उसमें और कई जगह कई लोग अपने हिसाब से खेलों का उपयोग अपने डेली दिनचर्या के हिसाब से लेते है किसी खेल को लेकर या किसी और किसी चीज़ों को लेकर अपने दिनचर्या मे बना लेते है तो वो उसमें अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बनाए रखते हैं